देखियौ केओ आदमी बाहर घुमय लए जाइ छै घर सन खाना तऽ नहिएँ होटल आरमे बैठल तऽ सबके अपन अपन चुआइस से भोजन होइ छै केओ तड़के रोटी खाइ छथिन होटलमे साधुकी आदमी भात दालि चावल साधु जे छथि से जे माँसाहारी छथिन तऽ ओ मासु खाइ छथिन कोनो ढाबा होटलमे जे साधुकी छथि तऽ ओ सबसॅं बढ़िऑं अति उतम अपन लोकके एखन तऽ धिआपुताके पानिपूड़ी बड्ड नीक लागै छनि खायमे आइसक्रीम नीक लागै छनि इएह सब खाइ छथिन चावल दालि सब्जी तड़का रोटी इएह सबके नीक लागै छनि इएह सब नीक लागै छनि धिआपुता सब इएह हमरा आरके तऽ उएह पसन्द पड़ैया मिथलामे सबसऽ अतिउतम भोजन शुद्ध चावल दालि सब्जी एहन किछो नहि छै तहन रोटी सब्जी आ जे पानि पूड़ी खाइ छै धिआपुता सब पकौड़ी तऽ कचरी बड़ी तऽ सिंघाड़ा लिट्टी इएह सब खाय छै ने आ बड़का बड़का होटलमे जे छथि जेहन खेनिहार तऽ ओ सधुकिओ भोजन करेनिहार छथि तऽ ओहो साधुकी बला सब वएह चावल दालि सब्जी खाइ छथि आ कनी ओ पापड़ो तिलौड़ी भऽ जाइ छै ओहिमे होटलोमे पापड़ो दऽ दै छै भुजिओ दऽ दै छै अँचारो दऽ दै छै तैं इएह सब भेल जे माँसाहारी छथि तऽ ओ माँसहारीमे केओ मछली खाइ छथि तऽ केओ चिकन खाय छथि तऽ केओ खस्सीके माँग्स खाइ छथि जिनका जे इच्छा होइ छै धीयेपुते छथि से ओ मेले ठेलेमे जाय छथि तऽ अपन पानि पूड़ी आइसक्रीम गोलगप्पा झिल्ली झरुआ कते चीजके नाम सबरंगके चीज लोक खाइया सबसॅं तऽ बढ़िऑं एखन गोलगप्पा खाइया धिआपुता सब हमरो सबके बड्ड पसन्द यऽ आइसक्रीम अते सुन्दर बर्फ मलाइ बर्फ इएह सब खाइ छथि ने खायके तऽ एत्ती एत्ती उत्तम मिन्स मीठामे सबसऽ बढ़िऑं रसगुल्ला रसमलाइ बर्फी गुलाबजामुन लता इएह सब खाइ छी आओर की कहू सब आदमी तऽ जाइ छी मेलाठेला ओतबए चीज खाइ छी घुमै छी फिरै छी देखै छी बड़का बड़का बाहर जाइ छी तऽ होटलेके सहारा जीअ पड़ैया जे भाय जेहेन खेनिहार छथिन से चीज तेहन खाइ छथिन आइसक्रीम खाइ छथिन गोलगप्पा पानिपूड़ी तड़का रोटी चावल दालि सब्जी माँसाहारी जे छथि से माँछ मीट चिकन इएह सब खाइ छथि आब की खेता सब आदमी तऽ इएह खाके छी घर सबमे भोजन ढाबा परमे मिलबे करै छै